ہلو بھائی آپ رکشہ والے بول رہے ہو نیو جھارکھنڈ منڈی کیسے لے چلو گے تب کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس

ہاں تو مجھے مجھے اچھی والی گاڑی میں جانا ہے اور اے سی والی گاڑی میں اچھے سر اچھے راستے سے لے کے جائیے لے کے جائیے گا بھائی ہاں تو بھائی پیسے تو کتنا لگے گا ہاں بھائی پیسے ویسے کتنا لگے گا ہاں تو وہاں پر مجھے دو دن رکنا بھی پڑے گا ہاں بھائی میں دے سکتا ہوں اس کو تو میں دے دوں گا دو دن رکنا ہے وہیں پہ ہاں بھائی اور اچھے سے لے کر جائیے گا اچھے راستے سے گاڑی گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے تو کچھ ڈسکاؤنٹ کر کے ہو جائے تو کر سکتے ہیں ہاں اچھی والی گاڑی چاہیے بڑی والی ہم لوگ پانچ لوگ پانچ لوگ ہیں ہم لوگ پانچ لوگ ہیں ہاں ہو جائے گا بھائی صاحب

مجھے نو بجے نکلنا ہے کل ٹھیک ہے بھائی شکریہ کل آپ آئیے تب